पढ़ाइ जे छै हम पढ़ाइके बारेमे बात अगर रहलै तऽ हम जे छै से फिलहाल किछु दिन पहिले ग्रेजुएशन कम्प्लीट कयलहुँ हेँ आओर हमर आगूके पढ़ाइ जे छै से सेहो जारी रहत हम शिक्षा विभागमे से ही आगे बढ़ऽ चाहे छी तऽ हम ओहीके सन्दर्भमे हम आगू बढ़ब शिक्षा विभागके लअ कऽ आओर अगर काजक कोनो बात रहलै तऽ हम फिलहाल एहन कोनो काज नहि कऽ रहल छी मुदा पार्ट टाइम जे छै हम ट्यूशन पढ़ाबै छी किछौ किछौ बच्चाके तऽ ओ जे छै से हमर पार्ट टाइम काज अछि आओर इएहे शिक्षाके बारेमे इएह चीज हम आगू बढ़ि रहल छी